हाँ जी बताइए हलो हाँ हाँ समरसेबल जी जी अच्छा तो बोरिंग करवानी है आपको वह अगर आप सामान अपने आप ख़ुद पर्चेज़ कर लेती हैं तो तो मतलब फिर आप ख़ाली हं मेरा ही पेमेन्ट करना होगा कि जो हम आकर आपके यहाँ लगाएँगे और अगर समान पर्चेज़ नहीं करती हैं सारा हम ही को पड़ेगा तो आपका तीस हज़ार का पड़ेगा पूरा तीस हज़ार का जी अगर आप ख़ुद से अपना सारा देंगे आपके घर आकर वह ज़्यादा चलेगा जी बताइए हाँ उसमें ऐड कर लेते आने का कोई ख़र्च नहीं फिर हम अलग से लें फिर हम आऍं तो आप पमेंट हमें दीजिए अब पूरा हम टोटल जोड़ जाड़कर लगा निकालेंगे कम वह आप अगर आप समान लगा के मतलब मँगा के रख लेती हैं तो आप हमें कॉल कर दीजिए हम दोघंटे में आकर लगा जाएँगे और अगर आप सामान नहीं लाती हैं तो आप बताइए हम ख़ुद ही मतलब पर्चेज़ करके सारा समान आपके घर आकर लगा देंगे नहीं तो वह उसका ख़र्च आपको ख़ुद देना पड़ेगा क्योंकि जब वह बोरिंग करते हैं उसका मतलब कि आपको अलग से देना पड़ेगा वह ख़ाली जो हम लगाएँगे आकर ऊपर का है जो अन्दर का होगा वह सारे मेरे मतलब कि वर्कर्स आएँगे वह करेंगे बाक़ी हम फ़िट करेंगे आकर उसका दूसरा पड़ेगा बाक़ी वह नहीं ज़्यादा नहीं ले रहें बाक़ी अगर आपको लग रहा है तो सौ दो सौ रुपये की कोई बात नहीं है कम कर लेंगे हम अच्छा कितनी दूरी पर है नहीं किराया नहीं लेंगे अब हम आने जाने का किराया नहीं लेंगे अब जैसे हम आपके घर आएँ तो कहें कि भैया हमको आए इतनी देर हो गया तो आप हमको खाना खिलाइए तो इसका नहीं पड़ता है अब हम ख़ाली दो हज़ार रुपये वह लेंगे बाक़ी आपके जो अदर वर्कर्स आएँगे उनको आपको ख़ुद पेड करना पड़ेगा वह जितने लेंगे आपको हाँ फ़िट करने के लिए हाँ तब आप हमें फ़ोन करेंगी हम बहुत मतलब कि आते हैं सभी आता है सात हज़ार का भी आता है तो पाँच हज़ार का भी आता है जैसे आप लें कॉपर में आता है सिल्वर में आता है तो आप जैसा जैसा जैसा कॉपर का रहता है मेरी समझ से तो कॉपर ही आप लगवाइए अगर आप लगवा रहीं हैं हाँ हाँ आप रख तो आएँगे कहेंगे हम लेने गए थे उतने का मिला आप महंगा लेकर आए हैं तो आप ख़ुद ही मँगा लीजिए हम बस फ़िट कर देंगे आकर हाँ हाँ हम साथ चले चलेंगे उससे कोई दिक़्क़त नहीं है ठीक ठीक